جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا میری ہابی کے بارے میں میں آپ کو اپنی ہابی بتانا چاہتی ہوں مجھے میری میری ہابی سب سے پہلے یہ ہے کہ میں میری پلے مطلب پلے مطلب کھیل میں بیڈمنٹن مجھے بیڈمنٹن بہت پسند ہے اور بیڈمنٹن بہت زیادہ پسند ہے مجھے یعنی میں اس میں میں نے اس میں پارٹیسیپیٹ بھی کیا ہے بیڈمنٹن میں مجھے سیکنڈ پرائز بھی مل چکا ہے سیکنڈ پرائز بھی مل چکا ہے پھر اس کے بعد جو میری سیکنڈ ہابی آتی ہے کوکنگ کوکنگ یعنی میں کوکنگ مجھے بہت پسند ہے کوکنگ میں بہت اچھی کرتی ہوں بہت اچھا اچھا کھانا بناتی ہوں اور کھانا بہت ٹیسٹی لذیذ جسے کہتے ہیں وہ بہت اچھا اچھا کھانا بناتی ہوں میری ہابی کوکنگ میں بھی بہت اچھی ہے میری اور اور ایک تیسری ہابی یہ ہے کہ مجھے اردو کی بک ریڈ کرنا یعنی اردو کی بک پڑھنا ناولس پڑھنا مطلب شعر پڑھنا شعر و شاعری پڑھنا مجھے بہت پسند ہے